सरदारी खेड़ा अमीनाबाद गणेशगंज नटखेड़ा रकाबगंज चौक निशादगंज हज़रतगंज राजा जी पुरम गोमती नगर अमौसी आलम नगर तेलीबाग मोहनलालगंज अलीगंज महानगर आलमबाग श्रृंगार नगर पूरन नगर इंद्रा नगर